سرفنگ کرنے کے لیے خود کو مطلب صحیح ہونا چاہیے طبیعت وغیرہ صحیح ہونی چاہیے اگر بیمار لوگ سرفنگ کریں گے تو گر سکتے ہیں وہ چوٹ لگ سکتی ہے بچے کریں گے انہیں پتہ نہیں رہتا کہ کیسے پکڑنا ہے کیسے لیٹنا ہے کیسے بیٹھنا ہے اس پہ کیا چیز کو کس کے پکڑ کے رکھنا چاہیے کدھر بیلنس بنانا چاہیے تو بچے نہ کریں اور بوڑھے لوگ نہ کریں جوان لوگ کریں جوان لوگ کو تو تندرست ہوتے ہیں گر بھی جائیں گے تو تھوڑا کچھ نہیں ہوگا لیکن بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ہڈی وڈی کمزور ہوتی ہے اگر گر گئے تو چوٹ لگ سکتا ہے بہت سی باتیں ہیں اور سو اس سے سرفنگ میں کرنے سے پہلے سیفٹی چیز جو جو ہوتا ہے رسی چیک کرلیں سلیٹ چیک کرلیں ہیلمیٹ لگا لیں اور سرفنگ کریں تو دھیان ہونا چاہیے کہ سامنے کوئی برف ورف تو نہیں ہے گڈھا وغیرہ تو نہیں آ رہا ہے یہ سب چیز دیکھیں گے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا آپ کو چوٹیں نہیں لگے گی یہ سب چیز سے آپ اپنے آپ کو حفاظت کر کے رکھ سکتے ہیں کہ چوٹ نہیں لگے گی تو آپ صحت مند رہیں گے صحیح رہیں گے کچھ آپ کا نقصان نہیں ہوگا اور یہ سب چیز غور نہیں کیجیے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر دھیان نہیں دیا جو تو اسی چیز سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے اسی لیے خاص کر کے بیمار لوگ نہ کریں اور بچے یہ چیز سے دور رہیں تو بہت اچھی بات ہے اور جس کا من ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو جائے جب کر لیں ضروری نہیں ہے طبیعت ہی خراب رہے جبھی کریں کچھ دن کا ویٹ کر لیں انتظار کر لیں صحیح ہو گیا اس کے بعد آرام سے کر لیجیے